जो तुम्हें विकास में देखा जाए तो आजकल बहुत सारी चुनौतियाँ आ गई हैं जैसे जैसे शहर बड़ा हो रहा है शहर में वैज्ञानिक चीज़ें ज्यादा आ रही हैं डेवलपमेंट भी बहुत हो रहा है उसके कारण आजकल जोधपुर में बहुत ही समस्या भी आने लग गई हैं जैसे कि वही एयर एयर पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है जैसे जोधपुर में बासनी का इलाका है वो पूरा का पूरा है जो फैक्ट्री का इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें उसमें चौबीस घंटे जो भी फैक्ट्रियों का जो धुआँ है वो निकलता रहता है रोडों पर सरकार उसे यूँ नहीं बोल रही है कि आप इतना धुआँ नहीं निकालिए ठीक है और इधर रोडों की कंडीशन भी दिन पर दिन खराब होती जा रही है ये जो डांमर की रोड होती है ये जो भी लोगों को देते हैं नगर निगमों को देते हैं वो भी सही से आज कल काम नहीं करते हैं इतना कि रोडों को बीच में पूरी खराब कर देते हैं साइड से वो रोड मजबूत रहती है बीच में फिर एक डेढ़ साल में तो रोड में खड्डा आ जाता है तो फिर उस में क्या मतलब रहा रोड पूरी खराब हो जाती है और इधर ये कचरा कूड़ेदान भी हर जगह हर गली में हर बाहर कूड़ेदान वगैरह डाल देते हैं तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब मैं मानता हूँ कि बहुत ही मुख्य चुनौती है और उनका सामना हमें करना पड़ेगा हमें हमें सरकार को बोलना पड़ेगा इन सब चीज़ों का समाधान करें और जल्द से जल्द ये सब चीज़ें सुधारें यह जो फैक्ट्रियाँ है इनको बोले कि कम धुआँ निकालें या ये रोडे मजबूत बनाएँ और ये जो प्लास्टिक की चीजें हैं नहीं ये बाहर से ये सब चीज़ें सही करें